हैंडल कि'यां करनी आं में एडिटिंग ते रिवीजन गी एडिटिंग ते रिवीजन लेई में इक कल्ली शांत जेही जगह च बैठनी हां यूजुअली अपने स्टडी रूम च बैठी जन्नी पढ़ने आह्ले कमरे च बैठी जन्नी ते उत्थें बैठी ऐ में जेहड़ा बी कुछ लिखे दा होंदा उसी जो बी मेरा पैराग्राफ होंदा उसी में बारी बारी पढ़नी जि'यां जि'यां में उसी पढ़दी जन्नी उल्लै पढ़दे पढ़दे गै मिगी कुछ ख्याल आंदे जंदे ते में उ'नें गी इक साइड दूऐ कागज उप्पर तुआरदी जन्नी जेल्लै में ओह् पढ़ी पढ़ियै दूऐ जेह्डे़ ख्याल होंदे उ'नें गी तोआरी लैनी ते उ'नें गी बी पैह्लें जेह्ड़ी मेरी लिपि होंदी ओह्दे च में उ'नें गी मिक्स करनी जेल्लै ओह् मिक्स करी लैनी ते ओह्दे सारा जेल्लै मेरा त्यार होई जंदा लिखने आह्ला खाता ते फिर में केह् करनी कि रिवीजन लेई अगेन इक दो दिन दा फासला पाइयै इक दो दिन दे बाद च उसी परतियै पढ़नी जेह्दी बजह् कन्नै अगर नमें ख्याल आए दे होन ते में उ'नें गी बी लिखी सकां ते इ'यां इ'यां करियै में अपना जेह्ड़ा कोई बी लेखनी होंदी उसी बधानी जन्नी होनी होर जगह् जेह्ड़ी कु'त्थें बैठिये तुस लिखा दे हो ओह् इक जादा इक जादा आधार रखदी ऐ क्योंकि जेल्लै असें इक शांत जगह् जां इक अपनी मनपसंद दी जगह् बैठियै कुछ बी लिखने आं ते साढ़ा जेह्ड़ा दमाक होंदा ओह् जादा कम्म करी पांदा ऐ होर जादा ओह् अच्छा परिणाम अच्छा इक सानूं रिजल्ट परिणाम जेह्ड़ा ओह् देई पांदा इस्सै कारण में जेल्लै बी एडिटिंग करनी होंदी जां रिवीजन करनी होंदी ते में कल्ले इक शांत जगह् अपने टेबल उप्पर चेयर टेबल उप्पर कुर्सी टेबल उप्पर बैठिये अपना कम्म करनी आं ते बार बार में इस रीड करनी आं क्योंकि जेल्लै में बार बार पढ़नी आं कोई बी लिखी दी चीज ते मेरे दमाग च होर ख्याल आई जंदे होर होर जेल्लै ख्याल आई जंदे ते ओहदी बजह कन्नै जो बी में लिखे दा होंदा ओह् काफी बधी जंदा काफी इक अच्छी किस्म दा होइयै त्यार होई जंदा ओह् लेखन ते इ'यो मेरा तरीका ऐ रिवीजन ते एडिटिंग करने दा